جی ہیلو گڈ مارننگ میم جی جی میم وہ جی میم آپ کو ہمارے یہاں سے جی صوفہ سیٹ ڈریسنگ ٹیبل بیڈ وغیرہ سب بن جائے گا جی میم آپ مجھے بجٹ کے حساب سے بتا دیجیے پھر میں اُسی کے حساب سے آپ کو بتاتی ہوں جیسے ایک لاکھ میں ہے ڈیڑھ لاکھ میں بھی ہوتا ہے دو لاکھ میں ہے تین لاکھ میں بھی ہے اِس طریقے سے بھی ہے آپ اپنا بجٹ بتا دیجیے جی میم آپ کو مل جائے گا آپ کس طریقے کا لینا چاہیں گے جی میم جی میم اِس میں ہمیں امارکس پانچ چھ ڈیزاینس ہیں اور آپ کو اِس میں پالش وغیرہ بھی کر کے ملے گا اور پالش کی گارنٹی بھی ملے گی آپ کی دو سال کی اور آپ ایک بار دُکان پہ ویزٹ کر لیجیے شاپ پہ جس سے آپ ڈیزاینس بھی آپ دیکھ لیں گے یہ زیادہ اچھا رہے گا آپ کو تھرٹی پرسنٹ پہ مل جائے گا فورٹی پرسنٹ کے قریب بھی مل جائے گا

میم وہ آپ کو آئٹم کے حساب سے بھی مل جائے گا آپ ایک بار دیکھ لیجیے جیسے کہ آپ آئٹم پسند کریں گے اسِی طریقے سے آپ کو میم شاپ ہماری مطلب اکیلے سنڈے کو صرف آف رہتی ہے سنڈے کو ورنہ اور دِن کُھلا رہتا ہے اِس لیے اب جیسے شام کو چار سے پانچ بجے تک جی میم شُکریہ میم